बात करूँ तकनीक की तो तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत हद तक बदल के रख दिया है तकनीक पहले की तकनीक की बात करूँ तो पहले हम जो भी समाचार पत्र पढ़ते थे या देखा करते थे या हम लोग कुछ बी चलचित्र देखा करते थे उस्से आज का जीवन बहुत अलग हो गया है आज हम अपने मोबाइल पर भी वो सब बाते देख सकते हैं न्यूज समाचार पत्र पढ़ सकते हैं कोई भी चलचित्र देख सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते पहला ऐसा नहीं था पहले क्या होता था कि किसी को पत्र लिखकर पत्र व्यवहार करना पड़ता था उसके बाद उनकी जब बात होती थी एक दूसरे तक पहुँचती थी आज क्या है हम घर बैठे बैठे अपने एक मोबाइल से ही हम ये सारी बाते कह सकते हैं हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं उनको देख भी सकते हैं तो इस तरह तकनीक ने हमारे जीवन को बदला है